मां धरती ते रहंदी आहियां मां सठि साल जी आहियां मां केतिरा ई दफ़ा ॿुधो आहे त माण्हू चंड ते घरु वसाईंदा पर हुते न हवा आहे न पाणी आहे न खाधो आहे ऐं ॿियनि ऐं हुते सभु ॻाल्हियुनि जी तकलीफ़ु आहे ऐं माण्हू केतिरा ई बि वया आहिनि पर हुते रहण जो बंदोबस्तु कोन्हे ऐं ॿिया बि केतिरा ई ग्रह आहिनि पर हुते रहण जी ॾाढी दिक़त आहे